हांव शाळेंत शिकतना पयलीं सावनूच म्हाका मराठी हो विशय खुबूच आवडटालो कारण ती म्हाका म्हजी मायभास कोंकणी बशेनूच दिसताली फुडें आठवेक पावतगीच जिवांच्या जीवन पध्दती लागून म्हाका जूशासय आवडपा लागले ते वेगळेच सांगपाचे म्हळ्यार मराठी आनी कोंकणी मदीं शब्दाक चडसो फरक ना जणू दोनूय भयण्योच एक मराठी लग्न करून महाराष्ट्रांत दिल्या जाल्यार दुसरी कोंकणी गोंयांक दिल्या अशेंच म्हाका दिसता अजुनी म्हजी मायभास कोकणी उलयतना तातूंक मराठी शब्दूच चड येतात जशें जशें व्हड जायत गेलें तशें तशें मराठी चडूच आवडूंक लागली कित्याक म्हळ्यार तातूंतले सुंदर सुंदर अलंकार वाक्यां समृद्द आनी ज्ञानान भरिल्ले लेख मराठी भाशे मदले वेगवेगळे प्रकार अनुप्रास अलंकार तर म्हाका आजूनय खूबूच आवडटा म्हाका वाचनाची खुबूच आवड आवडूय लागली मराठी भाशे लागुनूच हांवें मराठींतल्यान खुबूच गोष्टीची पुस्तकां वाचली कादंबऱ्यो वाचल्या लेखक रणजिताच्यो दर्जेदार सगळ्यों कादंबऱ्यो जवळ जवळ वाचून काडल्यात अभ्यासाच्या पुस्तकां मदलीं अभ्यासाच्या पुस्तकां मदलीं गोष्टीची पुस्तकां धरून सुद्दां हांवें वाचल्या घरच्या लोकांक दिसताले हांव अभ्यास करतां म्हणून दर्जेदार लेखांनीच म्हजी मराठी भाशा आनिकूय समृध्द जाली अजुनूय म्हाका कोणूय मराठी मनीस मेळ्यार ताचे कडेन मराठी उलयन उलयनशें दिसता म्हाका दिसता म्हज्या आयुश्यांतली खरी म्हजी साथिदार मराठीच